ए उदालगुरिनिफ्राय नोङो बिथिं माबा खान्थालगुरि लामाथिं थांनांगोन खान्थालगुरिनिफ्राय नोङो माबादो थांनांगो मा होनो खासिबारि खासिबारि जानानै आरो बिथिं सिदा थांब्लानो भैरबकुन्द मोनहैयो मोनो मानो मोनाखाय दोङो दा बिथिं ओजा गंगारनिनो थाखायोना हटेल दोङो बर'नि हटेल दोङो सिंन्साफोरनि हटेल दोङो आरो सब दंजोबो बेयाव बासबो बासबो थाङो गारिफ्रा मिजिकबो थाङो बेटारि गारिबो थाङो सब थांजोबो बेयाव

मोनो सबखोनो मोनो बेदर सावनाय मोनो जुखाम सावनाय मोनो गोजा मोनो बायदिसिनाफोर मोनोलै बेयाव जौ गोरान भाराया बियावना पन्सास थाखा लायो माबानिफ्राय ओं उदालगुरिनिफ्राय

अ साहाफोरखोबो होगोन अर्डार होब्लानो होजोबगोन मोनजोबगोन मोजां दा बेसेबानो मोजां मालायफ्रा दलं दंबावोसो रायदोंनिलाय मालाय खारलायलायो मालाय शुटिं खालामलायो एक्टर एक्ट्रिसफोरा

नों खनसेबो थांफेराखै नामा ए

बेनो आरो आं बुंनायानो बे उदालगुरिनिफ्राय नों थांदो थांनानै मालाय मिजिका आं भैरबकुन्द थांनो होनना बुंब्लानो मालाय लांखाबाय ओजानो लाखिना होखागोन ओजा स्लुइस गेट दङआवनो लाखिना होखागोन मालाय बियाव थांनानै नोङो अ अ भाराया पन्सास थाखाय लागोन बेयाव थांनानै नोङो हटेल सोंदो सिङाव हाबहैदो नोङो ओमफ्राय बे हटेल बर' हटेलबो दोङो औ बे बर' हटेलफोरनियाव सोंब्लाबो नों मिथिगोन जानाय थानाय सब नों अर्डार होब्लानो मोनजोबो बेयाव गासैखोबो अ मोनो ओं ओं सब मोनजोबो ए मानसिखोथो बुंखा नाङा बिराद दाथ' मा होनो बोसोर गोदाननिफ्रायनो बुहद मानसि बाफरे मानसियानो मानसि मानसियानो मानसि पिकनिक जानो थांनायफोरा बुहद मानसि जाखायो दा थोलायलाया बाफरे बुस्थुफोरा थोलायलाया सोंनानै फायदो आरो ना नोङो

अ अ आं खाथि नालाय आं मिथिजोबो आरो थांबायानो थायोब्ला जोङो

दे थिगानो दोङो मोजाङानो जादो दे होमब्ला दे